असांजे समाज में हर साल फंक्शन थींदा आहिनि दा नाटक डांस नाटक रखंदा आहिनि उनमें सभु पार्टिशीपेट थींदा आहिनि हुनमें छोकिरा छोकिरी ॿई भाग वठंदा आहिनि उनमें छोकिरीनि खे केॾा ॾींहुं अॻु असांखे प्रैक्टिस कराईंदा आहिनि असांखे सामूज हिकु वॾो हॉल अथव उते असां प्रैक्टिस कंदा आहियूं अने जेको बि छोकिरी कॾे त उनखे बि उन जा सामान ॾींदा आहिनि छोकिरो खटे त उनखे बाइक मोबाइल एड़ो कुछ ॾींदा आहिनि वॾा वॾा इनाम मिलंदा आहिनि ऐं मूंखे ॾाढो वणु सोख अथव मां बि उनमें पार्टिसिपेट थींदी आहियां